हैलो अज्ज आ'ऊं तुसेंगी सनाना चाह्नियां कि साढ़े घार बिजली नेईं होने दा केह् केह् असर पवा दा ते जिसलै साढ़े साढ़े घर किन्ने घैंटे जिसलै बिजली नेईं होंदी ऐ ते ओह्दी बजह् कन्नै असेंगी केह् केह् मुश्कलां आंदियां न ते पैह्ला नम्बर तुस हून जियां अज्जकल दिक्खी सकने कि गर्मियें दा मोसम चला दा ते गर्मियें दा मोसम चला दा ते तुस आपूं गै दिक्खो जेल्लै अस दपैह्री दपैह्री दिक्खी लैओ इन्नी जादा गर्मी होआ दी होंदी कि मन करदा कुतै ठंडी ठंडी जगह् उप्पर जाइयै बौह्चै ते जेल्लै अस स्कूलै औन्ने ते इन्नी जादा गर्मी लग्गी दी होंदी मन करदा कुतै पक्खा लाइयै बेही जाचै पक्खा कु'त्थूं लाना उत्त बिजली गै नेईं होंदी उस टैम इक ते बिजली निं उप्परा इन्नी गर्मी लग्गै दी मक्खियां छड़ियां ते इक एह् आह्ला असर पेई गेआ साढ़ी जिंदगी उप्पर ते होर गर्मियें च तुस रातीं दिक्खी लैओ ख'ल्ल आइयै कुतै सौना होंदा ते अवा कु'त्थें सौना छड़ा मच्छर होर मक्खियां इन्नियां ना कोई सौने दा सौन दिंदा नां किश उप्परा इन्नी गर्मी ते हर बेल्लै बिजली होंदी गै नेईं ऐ मतलब कि इक दिनै दी बी कोई दो दो चार चार बारी जंदी उठी ते दूआ असर तुस दिक्खी लैओ कि सर्दियें च ठंडू च किन्ना पवा दा जेह्की जेल्लै ठंड ते तैह्लू सेवरै सेवरै बिजली कट्टी ओड़दे बड़े चलाक बिजली आहले उ'नें पता इसलै लोकें लाने गीजर बगैरा गीजर गूजर लाने पानी तत्ता करना ब्लोर ब्लूर लाने ते उ'नें बिजली गै कट्टी ओड़नी उस बेल्लै मोएं जे बिजली गै नेईं होई पानी तत्ता कि'यां करना लोकें ते जेल्लै शाम्मीं ठंडू च जेल्लै आई शाम ते उ'नें पता कि लोकें इसलै रुट्टी शुट्टी बनानी हीटर लाने ताईं तुईं ते उ'नें तैह्लू बी बिजली कट्टी ओड़नी ते फ्ही साढ़ा कम्म चलगै गै निं ऐ ते इसलेई इ'यै आखना चाहन्नी तुसेंगी कि एह् जेह्का बिजली नेईं होने दा साढ़ी जिंदगी उप्पर बड़ा बड़ा असर पवै दा ऐ कि कि इक चलो इक जमान्ना ओह् बी ऐ हा कि लोक दिया लाइयै सारा कम्म करी लैंदे हे लोक पढ़दे बी ऐ हे पर अज्जकल नेईं ऐ ओह् जमान्ना बक्खरा अज्जकल दियां सारी दुनियां जेह्के सारे लोक न पूरे ऐ कि बिजली होऐ सारा कम्म चलदा ते बिजली नेईं होऐ ते साढ़ा कम्म नेईं चलना इसलेई इ'यै तुसेंगी सनाना चाह्न्नी आं कि बिजली नेईं होने दा साढ़ी जिंदगी उप्पर इन्ना असर पवा दा कि कोई आक्खने दी गल्ल नेईं